मां कच्छ में रहंदी आहियां ऐं कच्छ रण उत्सव जी वजह सां जाम फेमस आहिनि हुननि जो नालो ऐं टूरिज़म खेत्र में जाम आहे ऐं जाम फेमस आहे रण उत्सव कच्छ में ऐं ख़ासि माण्हू ॿाहिरि खां ईंदा आहिनि ख़ासि करे फॉरेन में जेका माण्हू रहंदा आहिनि हू कच्छ में ईंदा आहिनि कच्छ जी ब्यूटी ॾिसण लाइ रण उत्सव ॾिसण लाइ त रण उत्सव जे पैकेज में हिकु पात थींदो आहे तारा ॾिसण लाइ छोकी हू रण विस्तार आहे त हु हुते वेही करे तव्हां मथे जीअं तारा ॾिसंदा आहियो न त जाम ख़ूबसूरतु लॻंदा आहिनि ऐं हुते ई जेतिरा बि रिज़ॉर्ट्स आहिनि आसे पासे में छोकी हिकदमि झंगलु एरिया आहे हू त हुते तव्हां ॾिसंदा की भई टैलिस्कॉप यूस करे करे मथां खां तारा ॾेखारींदा आहिनि ऐं टैलिस्कॉप हिन लाइ बि यूस कंदा आहियूं की केॾीमहिल असांखे प्लानेट्स जो मूमेंट या प्लानेट्स केॾीमहिल हिकु ॿिए ॿियनि खां नज़दीक अची वेंदा आहिनि त हुन हुननि खे ॾिसण लाइ असां टैलिस्कॉप जो यूस कंदा आहियूं ऐं कॉन्स्टॉलेशन या तारनि खे नज़दीक जी साईज़ ऐं हू सभु ॿारनि खे ॾेखारण लाइ या पिकनिक जे समय ॾेखारण लाइ अहिड़ो स्टार व्यू स्काए व्यू त असां यूस कंदा आहियूं अहिड़ी घणियूं एप्लीकेशन्स बि ईंदियूं आहिनि जंहिंमें तारनि जी ॾि दिशा ऐं कॉन्स्टोलेशन आहे ऐं प्लानेट जे बारे में सम्झाए वेंदा आहियूं ऐं जाम सारी ऐप्स बि आहे उन्हनि जे लाइ ऐं टैलिस्कॉप जो ख़ासि पाण जेको यूस कंदा आहियूं हू तारनि जी साईज़ ऐं थोरो नज़दीक सां ॾिसण लाइ यूस कंदा आहियूं बट रीयल में जेको हीअ हॉबी जे हिसाब सां एडॉप्ट थो करे त हू त खुली अखियुनि सां ॾिसंदो आहे छत ते वञी करे केॾीमहिल बि तव्हां खुली अखियुनि सां तारो ॾिसंदा त तव्हांजी अखियूं बि थधी रहंदियूं ऐं दिलि बि ऐं दिलि में बि जाम सुकूनु ऐं थधिकार मिलंदी आहे ऐं जाम ख़ूबसूरतु नज़ारो हूंदो आहे ख़ासि करे थधि जे टाईम में ई तारो ॾिसण जो त मज़ा ई अलॻि हूंदा आहिनि त तव्हां हिकु दफ़ो ज़रूर ट्राए कजो की थ सियारे जे ॾींहनि में तव्हां छत ते वञी करे राति जे टाईम में तारा खुली अखियुनि सां ॾिसो ॾिसो छा त उन्हनि जी चमक हूंदी आहे छा त चंड जी रोशनी हूंदी आहे छा त जेको आसमान आहे उन्हनि जो नज़ारो हूंदो आहे तारनि सां भरियलु आसमान जेको हूंदो आहे ॾिसो छा नज़ारो हूंदो आहे ऐं हू नज़ारा तव्हांखे दिलि ऐं अखियुनि में थधिकार पहुचाईंदो आहे